जय झूलेलाल असां थाणा डिस्टिक जा रहेवासी हितांजी काफ़ी मशहूरु जॻहयुनि खां वाक़ुफ़ु आहियूं हितां जा मंदरु ॾाढा मशहूरू आहिनि उन्हनि मां हिकु आहे पुनेश्वर मंदरु जेको शंकर भॻवान जे हिकु रूप जो ही मंदरु आहे ऐं ॾाढो मशहूरु आहे हितां जॻह जॻह जा माण्हू हिते मंदर में ईंदा आहिनि ऐं कहिड़े बि ॾींहुं ते कहिड़ो बि माण्हू बिना कंहिं परमिशन जे इजाज़त जे अची सघंदो आहे हमेशह सभिनी लाइ खुलियलु हूंदो आहे हिकु ॿियो बि गजानंद महाराज मंदरु आहे हिते जेको गणेश भॻवान जो रूप जो मंदरु आहे इहो बि ॾाढो मशहूरु आहे हिते बि माण्हू जॻह जॻहनि खां गणपति भॻवान यो दर्शनु करण जे लाइ ईंदा आहिनि ऐं थाणा में क़िला बि ॾाढा मशहूरु आहिनि हितां जो हिकिड़ो गोड़बंदर क़िलो आहे हिते पर्यटक परियां परियां घुमण लाइ इहो क़िलो ॾिसण जे लाइ ईंदा आहिनि ऐं इहे टे सौ पंजहठि ई ॾींहुं सभिनी जे लाइ खुलियलु हूंदो आहे जेकी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे कंहिं खां बि पहिरियो काई इजाज़त वठण ई ज़रूरत न हूंदी आहे ऐं हिते वञण जे लाइ काई बि टिकेट कया बि रुपया न लॻंदा आहिनि सभिनी जे लाइ इहो मुफ़्त में हूंदो आहे